जोंनि इसुङाव थानाय बासन बर्थननि मुं आरो बियो जोङो बाहायो बिखौ इसुङाव इसुङावबो दोनजायो बाहेरायावबो दोनजायो बांसिन समाव सुनानै गोथारखौ इसुङाव दोनो जाखांनानै खालाय जाब्ला बाहेरायाव दोनजायो आरो बेनो जाबाय जोङो थोरसियाव ओंखाम जायो आरो ना बेदरफोर एवखां सावखांफोरखौबो थोरसियाव दोनजायो दाबोरफोराव आखाइ सुयो आसुदै दोनजायै समाव बियाव आरो दाबोरआवबो इदिनो ओंख्रि संखांब्ला बसान बुर्थना माबा जाब्ला मानि आलासिफोर फैयोब्ला बुरजा गोबां फैयोब्ला ओंख्रिफोरखौ लखबनानै दोनजाथ'यो दाबोर गिदिरफोराव आरो गिलासाव लथा लथा गिलासफोरावथ' दै लोंखायोनो आरो प्लेटआव भाजा दोनो बियाव आरो बायदिसिना ओ जौ सेरेब लोंनाय जानायावबो भाजा भुजा बायदिसिना खाजि माबानानैबो हानानैबो जाजायो प्लेटआव आरो ओंखाम दो ओंख्रि दोयावथ' ओंखाम ओंख्रियानो संखायो बिनि अनगायै आरो जौबो संजायो आरो जौ संग्रायाथ' बासन बर्थन गिदिर गिदिर थाखायो बेयाव जौ सङो जों बाहायो बिदिनो संनाय खावनाय जानाय लोंनाय बासन बर्थन गासिबो जोंनाव थायो आरो ए आरो लोंनायाव जौ सेरेब लोंनायाव आरो गिलास नांबाय प्लेटआव आरो भाजा लानांबाय जाबाय बिखौनो देमालि खालामबाय एसे जायै लोङै बिफोरबायदि आरो न'खराव न'खराव बाहायनाय बासान बर्थन गासिबो